असां सिंधी पाण में गॾिजी करे झूलेलाल जा बहिराणा कढंदा आहियूं चालीहे साहिब में विर्त रखंदा आहियूं भजन डांसू ॾाकोला शहनाइयूं ऐं मटको खणंदा आहियूं अखा ऐं पलव पाईंदा आहियूं चेटी चंड ऐं झूलेलाल जो जनम ॾींहुं जेके जाता खण माण्हू जुमे जो ॾींहुं मनाईंदा आहियूं चेटी चंड असां सिंधियुनि जो नओं सालु लेखियो वेंदो आहे महाशिवरात्री बि मल्हाईंदा आहियूं शिव भॻवान खे कपा जा पहाड़ ठाहे ऐं बर्फ़ु रखी शिव भॻवान खे सजाए हार चाढ़े पूजा कंदा आहियूं ऐं थाधलु ऐं परसादु विरिहाईंदा आहियूं होली बि मल्हाईंदा आहियूं होलीअ में पाण में गॾिजी रंग ऐं गुलाल हणंदा आहियूं घिअर ऐं परागिड़ियूं खाईंदा आहियूं थधिड़ीअ जा थधिड़ीअ जा ॾिण बि मल्हाईंदा आहियूं हुनमें हिकु ॾींहुं अॻु मिठा लोला दाल पातल लोला पकोड़ा भिंडियूं ऐं मिठा टिकिड़ा ठाहींदा आहियूं जेके दॿा भरे रखंदा आहियूं सूजी ऐं मैदे जा ठहियलु हूंदा आहिनि जेके रख अठ ॾह ॾींहं रखी सघिबा आहिनि सुभाणे जेतिरो ठाहे शीतला माता खे मनाईंदा आहियूं जीअं असांजे ॿारनि ते माता जी महिर रहंदी अचे थधो इहो गोगो मनाईंदा आहियूं नाग पंचमी बि मना गोगे खे नाग पंचमी बि चवंदा आहियूं गोगे में मिठायूं पंज ऐं शयूं मिठियूं ठाहींदा आहियूं ऐं पूजा कंदा आहियूं सगिड़ा पूजन कंदा आहियूं उनमें सगिड़नि में ॿटीह गंढियूं ॿधी छुहाइ करे ब्राह्मण वटि वञी करे रौट पचाए ब्रहामणी वट सगड़ा पूजन करे ब्राह्मणी खां मिठा मिटीअ जा ठहियलु छटीह वारा घोरा बि वठंदा आहियूं